ہاں جی بولیے ہاں جی میں اسمارٹ فرنیچر سے بات کر رہا ہوں آپ کو کیسا فرنیچر چاہیے نیو چاہیے اولڈ چاہیے ہاں مل جائے گا کیا سب چیز ہوتی ہے بیڈ ہوتا ہے سنگل بیڈ ڈبل بیڈ سنگاردان راؤنڈ ٹیبل چیئرس اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کو کیا چاہیے المیراہ ہوتی ہے ہاں مل جائے گا آپ کتنی مطلب کیا چیز کے ریٹ معلوم کرنا ہیں آپ بیڈ کے سنگاردان کے کم سے کم وہ پانچ ہزار روپیے کا مل جائے گا آپ بہت اچھا ہوگا اور یہ بہت سستے ریٹ ہیں آپ کے لیے یہ ہاں اور کیا وہ بھی تین ہزار روپیے کا مل جائے گا کرسیاں بھی آپ کو ایسے ہی مل جائیں گی ہزار روپیے کی گیارہ سو روپیے کی اس میں بھی کئی طرح طرح کی کرسیاں ہوں گی جو آپ کو مل جائیں گی

ہاں ڈائننگ ٹیبل بھی مل جائے گا آپ شاپ پر آئیے ہماری پھر ہم آپ کو ساری چیز دکھا دیں گے ہاں ڈلیور بھی ہو جاتی او کے